हां अगर अ'ऊं जेह्ड़ा लोन होंदा अगर असें इदे फायदे बारै गल्ल करां अगर असें गौरमैंट कशा लोन अस लैंदे न अगर असें ई एह् थ्होई जंदा ऐग्रीकल्चर करने आस्तै असें बड़े मते बैनिफिट होंदे की के अस जि'यां गै अपना लोकल ऐग्रीकल्चर करदे जि'यां अस मक्कां लांदे उत्थै ओह्दे आस्तै असें हैल दी बड़ी मती जरुरत होंदी देसी हैल ते साढ़े घर होंदा गै खेत्तरेआं दा लेकिन जूरिया हैल जेह्ड़ा अजकल जमीनै च अगर ओह् नेईं होऐ तां साढ़े जेह्ड़ी खेती नेईं होंदी ऐ ते अगर असें गी गौरमैंट कशा लोन थ्होंदा तां असें बड़ा मता बैनिफिट ऐ ओह् हैल थ्होई जंदा ते हैले दी वजह कन्नै साढ़ी मक्कें दी जेह्ड़ी खेती अच्छी होई जंदी इ'यां गै अस जेह्ड़ियां सब्जियां लांदे टमाटर लांदे भिंडी लांदे मर्च लांदे कड़म लांदे गोभी लांदे होर बी जेह्कियां अस मतलब सब्जियां लांदे ओह्दे आस्तै बी असें गी बड़ियां किस्म दियां दोआइयें दी जरुरत होंदी ते बड़ियां मैंह्गियां मैंह्गियां दोआइयां होंदियां न एह्दी जेह्की असें रिक्वाइरमैंट पूरी नेईं करी सकदे और उस्सी पूरी करने आस्तै बड़े मते पैसें दी जरुरत होंदी ऐ हां जिस बेल्लै असें गी ओह् लोन थ्होई जंदा गौरमैंट कशा ऐग्रीकल्चर करने गी तां असें ई जि'यां जि'यां साढ़े जागत स्कूल पढ़ै दे उनें गी मतलब किश बी पैसे जां किश देनी ते ओ एह्दे उप्परा गै कड्ढने होंदे साढ़े कश कोई आखै कि इन्ना नौकरी जां जाब जां कोई इन्ना ओह् बी कम्म नेईं ऐ कि कोई बंदे कश बिजनेस होंदा साढ़ा इयै सब्जियें उप्परा गै हां अगर असें ई गौरमैंट एग्रीकल्चर करने आस्तै लोन प्रोवाइड करदी ऐ तां असें की एह्दा बड़ा मता फायदा ऐ ते इस फायदे दी वजह् कन्नै गै अस जेह्ड़ा अपना अग्गें कम्म चलाई सकदे तां मतलब असें गी अगर गौरमैंट लोन दिंदी ऐ ऐग्रीकल्चर करने आस्तै ते अ'ऊं इ'यै आखना चाह्न्ना कि असें एह्दा बड़ा मता और जैदा ते जैदा फायदा और असें गी गौरमैंट कशा उम्मीद ऐ कि असें गी लोन थ्होई जा टाइमा टाइमा दा